हैलो अंजी भैया असें बन्धे बनाने हे तुसें कोई नमां डिजाईन आए दा दकाना पर असें कड़े बनाने हे नमें डिजाईन दे सुन्ने दे आए दे होङन तां सनाएओ ते अच्छा ठीक तां में औङ दुकानां पर नेईं नेईं असें हार बी बनाना ते कन्नै कड़े बी बनाने कोई सनांऽ तुसें ई डिजाईन आपूं सनाह्ङ तुसें ई आह्नियै तुस नमें डिजाईन दस्सी ओड़ङन आपूं नमें डिजाईन दे बनाने अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ भी सनाएओ तुस बाद बिच असें औना कोई कल्ल निं परसों औना